की यौ की हाल छै अपन ठीक यए अहाँके तऽ बड़ा सुन्दर मैथिली गीतसभ यए ह्म्म सुनैमे बड़ा प्रसिद्ध यए अहाँके गीतसभ ह्म्म ह्म्म नहि अहाँ हँ अहाँके अहाँके मैथिली गीतसभ जे छै श्यामावला आ ई मैथिली ठाकुरसभ जे गाबैत छै जूली झासभ ई तऽ हँ बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बढ़िआँ गाबैत छै ईसभ बहुत बढ़िआँ बुझलियै बहुत मैथिली गीतके अपना आओरके चाहै छियै जे आओर आगे बढ़ाबी बुझलियै तऽ मैथिली से ही हमहूँ आबै छियै ने नहि हमहूँ मैथिलिए से ही आबै छियै ने ताहि लऽ कऽ चाहैत छियै कि जे मैथिली आओर ऊपर जाय अपना आओरके मैथिली बहुत अथि छै तऽ ओ आओर ऊपर जाए

हँ हँ हँ अरे ई तऽ मैथ मैथिली ठाकुरके पते हैत अहाँके कतेक बड़ा अथि ओ अथि जीत कऽ अयलै हेँ अभी जीत कऽ अयलै हेँ ने अभी तब एहि लएके जे छै अपना आओरके जे छै कुछ करियौ एहि मैथिली अथि पर दिल्लियो आओरमे बाजैत छै मैथलिए गीत खाली मैथिली बुझलियै ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ हँ शारदा सिन्हा ई जूली झा भए गेल ओकर बाद की कहैत छै ई मैथिली ठाकुर ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म सेसभ छै ई बात तऽ छै गाना लेकिन मैथिली गीत सभजगह बाजै हँहँ हँहँ हँहँ हँ विवाह शादी मूड़नमे गाबै छै ओ ललनावला हँ ई जूली झा जे डालले हँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म एहि लए कऽ जे छै आओर एहिपर कोनो विशेष चर्चा करल जाय एकरा आओर ऊपर पहुँचाओल जाय मैथिलीकेँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म सुनैमे बहुत अथि आबैत छै बुझलियै सोहनगर लागैत छै ईसभ हँ मैथिली गीत जे सुनि लू ने हँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ हँ सही बात छै सही बात आ मैथिली सुनैयौ सुनै हँ सु सुनैयोमे नीक लागैत छै ने ह्म्म ह्म्म ह्म्म बुझलियै हँ हँ से बात तऽ छै से बात ठीक छै बुझलियै ठीक छै ठीक छै तऽ